आं गस्ला सुनाय समाव बेबायदिनो दैयावहाइ सुनानै सुखांनानै बेबायदिनो साबोन फुनानैहाइ ओह उनावहाइ दैयाव आर सोमफिन्नानै बेबायदिनो सोस्रुनानैहाइ बेबायदि सान्दुङाव फोरानो बेबायदिनो ओह सान्दुङाव फोरान्नानै बेबायदिनो गस्लाफ्रा ओह बेबायदिनो रानो आरो बेबायदिनो दैज्लां बोथोरफ्राव बेबायदिनो अखा हानाय बोथोरफ्राव बेबायदिनो सिखौ आङो सुब्लाबो बेबायदिनो ओह फांखायावहाइ फोरानो दुरुङावहाइ लामनानैहाइ बेबायदिनो सान्दुं गैयाब्ला सिआबो रानखाया बेखायनो ओह जि जायगायावहाइ बेबायदिनो अखा ओह सिया बेबायदिनो बारेन्दाफ्राव दुरुङावहाइ आलाइनानै बेबायदिनो ओह लामो आरो ओह सिआ बारजोंनो रानखायो अब'से बेबायदिनो बार मोनबानो रानो सान्दुं बेबायदिनो नांथारगौ बेबो नङा बेबायदिनो बार मोनबानो सिआबो रानखायो अखा हानाय बोथोराव ओह सिखौबो बान्द्राय बेबायदिनो सुनो बेबायदिनो खस्थ'बो जायो सिखौहाइ बेबायदिनो खायसेखौ ओह सुनोसै खायसेखौ सुवा बेबायदिनो सान्दुं दुंब्लासो सुनसै माखासेखौ बेबायदिनो नांगौ थारब्ला ओह जेन'बा गानथार नांगौब्ला बेखौ ओह सुनानैहाइ ओह फांखायावहाइ फोरान्नाय जायो बेबायदिनो ओह सान्दुं ओह सान्दुं दुंब्लाथ' मोजांआनो सान्दुंआवहाइ आरामनो सुनानैहाइ फोरान्नो हायो बेबायदिनो ओह सिखौहाइ ओह बेबायदिनो ओह गोबां बेबायदिनो ओह दोन्थुमब्ला बेबायदिनो ओह सि सुनाया एरनानै थायो मानि सिखौहाइ सानसेनि गान्नायखौ सानसेयावनो सुब्ला मोजांआनो आरो बेबायदिनो उनावहाइ बेबायदिनो गान्नानै दोनबाय थाबा जाबसोनानै गाबोन सुगोन दिनै सुगोन होन्नानै दोनबाय थाबा बेबायदिनो सिया बारायनानै थायो आरो सुनोबो बेबायदिनो गोबां सिबा बेबायदिनो बरबो मोनो बेबायदिनो बानाय फैयो आरो अखा हानाय बोथोरफ्राव बेबायदिनो खस्थ'बो मोनो बेबायदिनो सान्दुं गैयाब्ला ओह सिआ गान्नो गैयाब्ला गोबाव सम बेबायदिनो दोनसोनानै दोनोब्ला बेबायदिनो गारजि जागोन बेखायनो ओह सिखौहाइ बेबायदिनो दाइलि सानसेनि गान्नायखौ सानसेयावनो सुनानै बेबायदिनो अखा हादोंब्लाबो बेबायदिनो ओह सुनानैहाइ बारेन्दाफ्राव बा फांखाफ्राव फोरान्नानै लानांगौ बेखायनो आंबो बेबायदिनो आंनि सिफोरखौ आङो बेबायदिनो ओह फांखायाव फोरानो आरो अखा हानाय बोथोरफ्राव बेबायदिनो गानथारनांगौब्ला आरो सान्दुं दुब्लाथ' मोजांआनो सान्दुंजोंहाइ रानखायो बेखाइनो आं आंनि सिफोरखौ आङो बेबायदि थाइबाव आङो सुयो आरो फोरानो आरो